हमारे गाँव में किसी भी काम के लिए महिलाओं को एकत्रित करने के लिए जैसे कोई शादी फंगसन बर्डे पार्टी कुछ भी होता है कोई सामूहिक कार्यक्रम होता है जहाँ ज़्यादा लोगों कि भीड़ रहती है तो जैसे हमारे गाँव कि मोहल्ले की औरतें हैं हम उनको बुलाकर के अपने घर एकत्रित करते हैं और उनसे बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ ये काम करना पड़ेगा तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे उनसे विनती करेंगे तो हमारे घर पे आके वो चाहे मसाला का काम हो या आँटें का काम हो चावल बनाना हो गेहूं बनना हो वो सारी महिलाएं जो है आके मदद करती हैं एक दूसरे का मदद करते हैं तो किसी को भाड़ नहीं पड़ता है सारा एक दूसरे के सहयोग से काम अच्छे से हो जाता है और महिलाओं को आज हम उनके यहाँ गए हैं वो मेरे यहाँ आएंगी एक दूसरे से मिलकर के ही काम होता है और काम आसान हो जाता है जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो हम महिलाओं को बुलाकर के एकत्रित कर लेते हैं और उनको काम बताएंगे तो वो हंसी खुशी हमारा काम करेंगी मदद के रूप में करेंगी हमारा मदद करेंगी हेल्प करेंगी तो एक दूसरे के सहयोग से काम आसानी से हो जाता है